मेरे अनुसार तो यदि हम आज कल चलन में ही हो गया है लॉकडाउन के बाद काफ़ी बदलाव हो गए हैं ओनलाइन क्लासेज पढ़ाई के साथ साथ हर प्रकार के ओनलाइन क्लासेज चलने लगे हैं जैसे डांस की ओनलाइन क्लासेज कुछ लोग अपने घर में डांसिंग क्लासेज खोलते हैं परंतु कुछ लोग उस डांस को ओनलाइन सिखाते हैं जिनसे उनके रोज़गार में वृद्धि नहीं हो पाती है उनके डांस क्लास में बहुत सारे वह लोग तैयारी करते हैं बड़ा खर्चा आता है डांस क्लास बनने में भी और लोग अब ओनलाइन क्लासेज ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में और समय बचाने के चक्कर में जो हम चीज़ सामने से रह कर सीखते हैं वे हम ओनलाइन नहीं सीख सकते हैं तो उसी प्रकार मुझे लगता है कि यह जो ओनलाइन डांस ट्यूटोरियल टेक्नोलोजी है उसने डांस को और हमारी जो जीवनशैली है डांस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित कर दिया है